मैं एक्जीबिशन में मां एक्जीबिशन में वई हुअसि उते ॾाढो सुठे में सुठो सेखारनि पिया उते गुजराती पंजाबी सिंधी सभु वैराइटियूं सेखारनि पिया मूंखे ॾाढी ॾाढो सुठो लॻो मूंखे ॾाढो मज़ो आयो सेखारियाऊं बि ऐं असांखे टेस्ट बि करायाऊं मां सिखी करे अची घर पंहिंजे ॿारनि खे उहे वैराईटियूं गुजराती में खमण ईदड़ा ईदड़ा महाराष्ट्रीअनि अमारस वड़ा पाव ॿियो मिसल पाव वग़ैरह अची ॿारनि खे उतां सिखी करे अची ॿारनि खे ठाहे खारायो त ॿार ॾाढो ख़ुशि थी विया मूंखे ॾाढो वणियो हुननि जी सेखारण जी रेसीपी वग़ैरह ॾाढे सुठे नमूने मूंखे दिलि सां वणी कंहिं बि हर कंहिंखे पंहिंजी हर कंहिं शहर जी हर कंहिं प्रांत जी जेके बि वैराइटियूं वग़ैरह आहिनि उहे सिखण ज़रूरी आहिनि ऐं सिखी करे पंहिंजे ॿारनि खे खाराइण ज़रूरी आहिनि मूंखे गुजराती गुजराती ढोकला अ पातोड़ी वग़ैरह ॾाढा दिलि सां वणंदा आहिनि उहे बि मां ॿारनि खे ठाराहे ठाहे खाराईंदी आहियां महाराष्ट्रीअनि मिसल पाव ऐं मिसल पाव ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इनकरे उहो बि मां सुठे नमूने ॿारनि खे ठाहे खाराए उहो बि ॿारनि खे वणंदो आहे ॿियो ॿियो अगरि हुजे ॿिए कंहिं प्रांत जो अगरि सेखारनि आहे त मां उहे बि सिखी करे ॿारनि खे ठाहे खारायां हा असां सिंधियुनि जो माजून वग़ैरह जेको ठाहिबो आहे हिनखे हिनखे मुठिया सिंधी मुठिया माजून उहे बि सुठा लॻंदा आहिनि उहे बि उते रेसीपियूं सेखारनि पिया असां उहे बि सिंधी त असां ठाहींदा ई आहियूं पर उते असां सिखी आयासीं त उहे बि असां घर में अची ॿीहर वरी ॿारनि खे ठाहे ॾिनोसीं ॿियो ॿियो छा चऊं ॿियो त घणी वैराईटियूं अहिड़ियूं आहिनि की भई मंचूरिअनि वग़ैरह मंचूरिअनि चाइनिज़ वग़ैरह उहे असांखे घटि वधि वणंदा आहिनि इन करे असांखे हीअ ई शयूं गुजराती गुजराती शयूं पंजाबी शयूं पंजाबी राजमा छोला बटूरा इहे बि असांजे ॿारनि खे ॾाढो दिलि सां वणंदा आहिनि उतां असां हीअ रेसिपियूं सिखी आयासीं इन करे सिखी करे अची असां ॿारनि खे से ॿारनि खे करे खारायोसीं ॿारनि जी दिलि ॾाढी ख़ुशि थी वई अहिड़ी सुठी सुठी रेसिपियूं सुठी सुठी ॻाल्हियूं अगरि असां खे अॻिते बि कोई सेखारींदो त असां हिन खां ओर दिलि सां सिखंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त ॿियनि खे बि असां इहे रेसिपियूं सेखारियऊं ऐं असां ॿियनि खे बि करे खारायूं असां ॾाढो शुक्रिया महिरबानी